कहाँ सोरूम से बोल रहे हैं अरे एक ओजी वो ओजी वो होंडा गाड़ी है क्या आपके पास अच्छा गाड़ी के नाम जो है टियोटा हाँ टियोटा की गाड़ी चहि

हाँ टियोटा में तेल कम लगता है और ज्यादा दूर तक चलती है वो हाँ तो वही जो है हमको चाहिये

अब टोयटा की तो वो सबसे हाँ यही दे दीजिए नहीं नहीं लोन तो रहेगा ही ये है कि आप जो है सही सही दाम इसका लगाइए हमको हरे कलर की चाहिये ब्लैक ही में दे दीजिए तो ब्लैक ब्लैक ही में दे दीजिए नहीं नहीं लोन पर लोन से लेना चाहते हैं हार्ड कैश तीस हार्ड कैश डेढ़ लाख रूपया दे देंगे बारह लाख पूरा तो नहीं दे पाएँगे ना वो जो लोन पर जब गाड़ी दे देंगे ठीक है जो है मतलब कि अब जब लोन पर ले रहें हैं तो उसका जो है तो एक हिसाब से आप लगा दीजिए जिससे कि ह हम ले लें